अस्पताल के मेजरमेंट बहुत अच्छा है हमारे यहाँ एनटीपीसी नामक एक चिकित्सालय है वहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है मेडिकल की सुविधा अन्य प्रकार की दवाई की सुविधा ऑपरेशन की सुविधा इत्यादि यहाँ पे हर प्रकार का उपचार होता है और हमें गाइड करने के लिए यहाँ बहुत सारे कर्मचारी हैं जो हमें ये सबका सलाह देते हैं कि आप ये करिए वहाँ जाइए आपको ये करना हैं यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हमारा इलाज बहुत अच्छे से होता है एनटीपीसी हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है